ओके सो लायक आतां जायत्यो कल्चर आसताय लायक रिलीजन एक कल्चर जाता मागीर फूड एक कल्चर जाता एशें कोन्न जायते कल्चर आसताय सो फस्ट्ली आतां आमी रिलीजन कल्चर घेयला रिलीजन आतां आमगे कल्चरान जायते बाशेन अफेक्ट कोतता लायक फस्ट ऑफ ऑल कल्चर आसा ती आमगे रिलीजियस बिलीफ आसाय त्यो आमकां केसो रिलिजीयस बिलीफ कोत्ताय ते तेजेर अफेक्ट जावपा जाता इफेक्ट येता सेकेंडली कल्चर आहा ती आमगेली आमी लायक आमगे आतां रिलीजन कशें कोन्न प्रेक्टीस कोत्ताय सो तेजेरू तो एक इफेक्ट घाता बिकॉज लायक सी हिं आमी हिंगां आमगे रिलीजन आसा तो डिफरंटली हें कोतताय मे बी दुसरे कडेन घालता जाल्या आमकां लायक आनी डिफरंट कल्चर मिनींग दुसरे भाशेन लायक सेम बट इन अ डिफरंट वे ती प्रेक्टीस कोत्ताय रिलीजन सो तेशें कोन्न आमकां चोवपा मेयटा आनी थर्डली म्हणल्यार कल्चर आमगे इम्पॅक्ट कोतता की आमी लायक केशे को चिंतताय आनी किदें को एक्सपिरियन्स कोतताय रिलीजस कोनसेप्ट लायक गॉड प्रेयर आनी लायक आमगे रिच्युअला बीन सो तेशें कोन्न फुडाचेरूय आमगे कल्चर डिफरंट आसोता लायक आमी नुस्तें खाताय बट इफ दुसरे कोडे गेल्या लायक अमके अमके दिसा लोक नुस्तें खायना फॉर एग्जांपल लायक गूड फ्रायडे दिसा आमी फ्रायडे नुस्तें खायनाय बिकॉज तो आमगे एक हॉली डे सो तेशे कोन हिंदू बीन लायक मंडे आनी मंडे लायक नुस्तें खायना बिकॉज तेंगेलो तो एक हॉली डे किदें आसोता सो या एशे कोन्न आमकां कल्चर अफेक्ट कोतताय इन अ गूड वे अल्सो आनी इन अ बॅड वे अल्सो